جی ہاں دہلی نہ صرف سیاسی و تعلیمی مرکز ہے بلکہ فنون و ثقافت کا بھی گہوارہ ہے یہاں کے فنون و دستکاری کو مختلف فلموں فیشن شوز اور اشتہارات میں بارہا نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے فلموں میں دنیا کے فنون و دستکاری کا استعمال فلم دلی چھ اس فلم میں پرانی دہلی کے پتنگ بازی مجسمہ سازی ثقافت اور دیواروں پر کی گئی روایتی مصوری کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے فلم میں استعمال ہونے والے سیٹ لباس اور لوک فنون دہلی کی شناخت کے عکاس ہیں فلم فنا اور رنگ دے بسنتی ان فلموں میں دہلی کے تاریخی مقامات کے پس منظر میں شوٹنگ ہوئی ہے جن میں مغلیہ فن تعمیر قلعے اور مینار شامل ہیں جو دہلی کی ثقافتی شناخت سے جڑے ہوئے ہیں دلی ہاٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہندوستان کے مختلف حصوں کی دستکاری کو دکھایا جاتا ہے لیکن یہاں دہلی کی خاص اشیاء جیسے ہاتھ کی بنی چوڑیاں گلکاری اور زردوزی والے کپڑے کٹھپتلی اور کاغذی فنون کا نہ صرف فروغ ہوتا ہے بلکہ غیرملکی سیاحوں میں بھی کافی مقبول ہے